बबेबाव दं ए मा खालामदों दङ आंहाबो नै ओंखामसो जालाबायनो नागिरबाय दसे थानानै पिकनिकाव थांनोसै नामा सानदोंमोन आङो ओमफ्राय माब्ला माब्ला थांमारो थांबालाय दिनैथ' एक तारिख जाबाय ओमफ्राय माजों थांनो सोरजों थांगोन फालाय होम्बाथ' बुरजाबाथ' विंगारफोरसो लानांगोन ए बेयावनो मोजां जागोन ना दुगैनोबो गरम बोथोर जाखाबाय हजोंहाय संजाहैनोसै नामा ना संनानै लांखागोन संबा संनानैबो लांखाजायो लांबालाय आरो हजोंबो संखाहैजायो मानसि बुरजा बालाय लांनोसै गरमावसो बागोन संनो संग्रासो लांफानांगोन बयबोथ' बागोन संनोनो आरो एप्फा गरम जागासिनो दा मानसिफोरखौ खबर लालायग्रोनोसै सोर सोर थाङो सोर सोर थाङा ओमफ्राय बिनि उनावहाय खोन्थाहरफिनसै आं नोंनो जाग्राफ्रालाय मा मा लांनो बिदिनो बेदरफोर लांसै जाया होम्बा ओम बिदिखौनो लांसै माथो एफ्फा बुरजा लानो फिथाइ सामथायबो लाजागोन दां गरमफ्राव जालाबायनो होम्बा दोन्थ' दोन्थ'नोसै होम्बा